विज्ञान ऐं टैक्नोलॉजी जा घणेई खेत्रु कवर कया अथनि जंहिं में गांव शहर विज्ञान में घणेई सैंटर ठाहियां आहिनि गांव में ऐं शहर में घणेई सैंटर ठाहियां विया आहिनि जीअं अलवर कोटा जोधपुर इअं शहर बि कवर कया विया आहिनि गांव में जोड़ियो वियो आहे ज़मीन स्थर जे विज्ञान खे टैक्नोलॉजीअ में वधारो थी रहियो आहे जीअं सरकारि हिकु आर सी टी जयपुर में बि क़ाइमु कयो आहे जंहिंमें किसाननि लाइ ऐं गांव वारनि लाइ ॾाढी सुविधा मिली रही आहे जंहिं में गांव वारा हितांजी हुता ट ॻाल्हियूं ॿुधी सघनि था टैक्नोलॉजी जे ज़रिए इस्कूल में ॿारनि लाइ बि ॾाढी सुविधा आहे जंहिं खां टैक्नोलॉजी सां ॿार सवली तरह पढ़ी सघनि था ऐं गांव में विज्ञान जे बारे में की तव्हां कीअं गांव में खेती करे सघो था अॻियां वधी सघो था ऐं कीअं अॻियां कुझु कमु करे सघनि था कीअं टैक्नोलॉजी जे ज़रिए हिन किसान खेती करे बीज उगाए सघनि था जो नालो हिकु सरकारि वीपो नालो बि रखियो वियो सैंटर जो जंहिं सां घणेई विज्ञान जी टैक्नोलॉजी सां विज्ञाननि जे बारे में नयूं नयूं शयूं सेखारदियूं वेंदियूं आहिनि हुनजे बारे में ॿुधायो वेंदो आहे की टैक्नोलॉजी सां नंढा नंढा सुवाल करण बि सवला थी विया आहिनि घणेई तकनीकनि खे पोस्ट जे ज़रिए विज्ञान ऐं घणेई इस्कूल में बि टैक्नोलॉजी जे ज़रिए प्रसारण करे वियो आहे ऐं समुझाए वियो आहे गांव में विज्ञान ऐं टैक्नोलॉजी जो वाधारो थी रहियो आहे ऐं वॾनि वॾनि शहरनि में बि टैक्नोलॉजी वधी रही आहे विज्ञान जे थ्रू घणेई घणेई अॻियां वधंदा विया आहिनि गांव में बि विज्ञान टैक्नोलॉजी जो वाधारो रहियो माण्हुनि लाइ हाणे हिनजे बिना कुझु बि कान थी थो सघे छाकाणि टैक्नोलॉजी ऐं विज्ञान ॿई मिली करे हीअं गॾु अॻियां वधी सघनि था अगरि विज्ञान न आहे त टैक्नोलॉजी न आहे टैक्नोलॉजी न आहे त विज्ञान न आहे विज्ञान जे थ्रू असांखे टैक्नोलॉजी जो मिल मिलंदो आहे ऐं टैक्नोलॉजी जे थ्रू विज्ञान जी समुझ मिलंदी आहे ऐं टैक्नोलॉजी सां असांजो संचालन अॻियां वाधारो थी सघियो आहे टैक्नोलॉजी बिना कुझु बि काने जीअं टैक्नोलॉजी समाचारु मीडिया इअं सभु मिली करे ही अॻियां वधी रहिया आहिनि हुनजे बिना कुझु बि कान मिली सघे जीअं कार्यक्रम आहिनि त टैक्नोलॉजी जे ज़रिए ही अॻियां कार्यक्रम ॾेखारिया वेंदा आहिनि हुन कार्यक्रम में घणेई जानकारियूं मिली वेंदियूं आहिनि ऐं हुनजे बिना विज्ञान जो ज़रिए कुझु बि काने अगरि हिकु विज्ञान ठाहियूं था हुन विज्ञान खे कंटिन्यू लगातार हलायूं था त हुन विज्ञान जे बारे में समुझ जेतिरी ऐं उहा शइ जे बारे में ख़बर पिए थी अगरि विज्ञान जीअं न हुजे हा त टैक्नोलॉजी बि न हुजे हा टैक्नोलॉजी बिना विज्ञान अधुरो आहे टैक्नोलॉजी अगरि आहे त विज्ञान खे बि अॻियां वधाए सघूं था ऐं विज्ञान पना ॾेई करे विज्ञान जी हर शइ जी बारे में जानकारी ॾींदी आहे